आत्सा जोंनि जिल्लायाव थानाय फुजिनायनि थानसालिफोराथ' गुबुन गुबुन धोरोमआरिनि गुबुन गुबुन दङ दा जों बर'फोरनि गेजेरावनो जाहैबाय ब्रह्म धोरोमारिफोरनि थाखाय ब्रह्म धोरोम बे जाहैबाय आरो बर' धोरोमारिफोरनि थाखाय बाथौ सालि खेराइसालि बेफोर थायो आरो बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जोंहा गुबुन धोरोमारिफोर दं जेरै सतसंगीफोर दं ब्रह्म ब्रह्मफोरनि गेजेरावनो गोलैयो अ' हिन्दुनि गेजेरावनो गोलैयो आरो बेनिफ्राय ख्रिस्टानफोरबो दं बिदिनो जोंनि जिल्लानि सिङावहाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मानसिफोरनि गोसोनि जायनाकि गोरोबनाय धोरोमारि माबा फसंथानफोर बा थानसालिफोर बेखौ जों नुनो मोनो बांसिनै जोंनि क'क्राझार दिस्ट्रिक्तावहाय ब्रह्म धोरोमनि सिबियारिफोरनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो ब्रह्म धोरोमनि जायनाकि सिबिसालिफोर मन्दिरफोर बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बिदिनो ख्रिस्टानफोरनि बे थाबाय सार्सफोर गिर्जाफोर आरो बाथौ बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय बिदिनो थानसालिफोर बाथौ खेराइ बायदिसिना आरो मुस्लिमफोरनि थाखायबो थाबाय हनै मसजिदफोर दङ बिदिनो जोंनि दिस्ट्रिकआव गुबुन गुबुन जाथिनि गुबुन गुबुन फोथायारिफोरनि थाखाय गुबुन धोरोमनि थानसालि एबा फुजिसालिफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनि गेजेरावहाय जों दिनै बर'नि गेजेरावहाय बे ब्रह्म धर्म आरो बाथौ धर्म बे मोननैबो धोरोमा समान समानै बांसिन जों खालायबोनो मोनो बबेबा जिल्लायाव अबयस्से ब्रह्म धोरोमा बांसिन बब्बा जिल्लायाव बाथौ सिबियारिया बांसिन बेफोरो थाखायो बे माने बेखौ जों मानि बबेखौ खमसिन बबेखौ बारासिन जों बेखौ बिदि रोखा बुंनो हाया दा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन थानसालिफोरबो सिबिसालिफोराबो जों नुनो मोनो आरो कि दा बेफोरनि बादैबो जोंनि माखासे समाज नेमखान्थिफोर फोरबोफोर जों बर'नि गेजेरावनो माने आं गुबुन धोरोमनि बाथ्रा बा गुबुन हारिनि समाजनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंनो थाङाखै बेहाय जे बर'फोरनि गेजेरावनो जों जेरै बोसोरनि गेजेर जायनाकि सिबानायफोर सिबिनाय फोरबोफोर बेफोरो जाहैबाय बैसागु बैसागनि आगु बैसागु अर्थात बैसाग फैनायनि लोगो लोगोनो बर'फोरा जे गोदान बोसोरखौ बरायनानै रंजायो बाजायो आरो बे रंजानाय बाजानाय आरो बरायनायावहाय जे गोजाम बोसोर थांनानै गोदान बोसोराव गायनाय फुनाय आबाद जाथे जेरैबो मोजाङै मोजां जाफुंनो हायो बिनि सायाव इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय आरो बिनि सायावहाय गोजाम बोसोर थांनायनि उनावहाय गोदान बोसोरावहाय जाथे बै आबादफोरखौ दैखांनायनि गेजेरजों सुख सान्थियै रायजो जानो हायो धोरोम खोरोमफोरखौ मोजाङै फालिलांनो हायो बेफोरखौनो आर'ज गाबनाय एबा बेफोरखौनो नोजोर होनानै बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोङो बे सिंनि ओंथिया बेनो किन्तु सायावहाय बेफोरखौ फालिनायनि गेजेरजों जों दिनै रंजा बाजानि गेजेरजों बे बैसागुखौ बैसागु फोरबोखौ फालियो बैसागु फोरबो फालिनायावबो जोंहा अबयस्से जोंनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि फालियो दा गोदो जोङो ओरैबायदि फालियोमोन जे बैसागुखौ जे गावबा गावनो मेथाइ खननाय गावबा गावनो मोसानाय रोजाबनाय खाम सिफुं जथा बेफोरनो गावबा गावनो दामनाय देनायनि गेजेरजों मेथाइ खननानै रंजायोमोन आरो मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे गामियाव सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बोराय बेन्थ' ज' ज' थांनानै रंजाहैनाय मागिहैनाय नुनो मोनोमोन आरो बै समनिबो बैसागु फालिनायनि जिनाकि धारा बे धाराखौ नायोबा जों बेवहाय बांसिनै जोंनि गेजेराव माबे खौसेथिखौ फैनाय नुनो मोनो मोन आरो कि आरो बिनिफ्राय आसोल जोंनि बर'नियाकि जायनाकि खान्थिफोर बैसागु फालिनायनि बेखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरो जिनिसा प्राय जोंनि जिल्लायाव प्राय जोबनानै फैबाय दाबो अबयस्से दङ जोंनि सानजाहा बिदिनो बाक्सा उदालगुरि बेफोरथिं जोंहा गोदोनि धोरोम गोरबोनि बैसागुनि नेम खान्थिखौ लानानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ फालिनो हानाया खुब मोजां जाहैदों आरो बेखौ जों फालिलांनो हायाबा जोंनि बर'नि मोनफा मोनफा कालसारा हयथ' गोमालांनो हानायनि सम्भाबना दं आरो कि जोंनि दिस्ट्रिकआव एखेबारे जोबथारबाय बे नङा माखासे जायगाफ्राव दङ दासिमबो किन्तु माखासेखालि जोबखाबाय रंजा बाजा खालामो ओरैनो देंखोगिरिफोर देंखो होनाय मेथाइ रोजाबगिरिफोर रोजाबनाय बैसागु मेथाइखौनो जों दा रंजायो जोंनि जायगायाव ओजों ओजों न' न' थांनानै रंजायो माबायो बेफोरनो मोनसे बैसागुखौ बे रोखोम फालिनाय जायो आरो बे मोनसे दा मोनसे ट्रेन्द फैदों ट्रेन्द बे जाहैबाय बैसागु समाव पिकनिक जानाय पिकनिक जानायाव केसेट दामनानै रोजाबनाय आरिनाय बेफोर आरो कि आसल जिनिसा जाहैबाय जे बैसागुनि जायनाकि नेम खान्थिखौ फालिनानै बिदा फंबाय देरसिनफोरखौ मान होनाय माबानाय सन्मान होनाय बेफोरनि गेजेरजों रंजा बाजानि गेजेरजों बिदा फंबाय देरसिनखौ देरसिननि मान होनानै रंजानाय फालिनाय खुलुमनाय बेफोरनि गेजेरजों फालिनायावहाय जोंहा हारियावहाय जायनाकि मोनसे जिनिकि आब्रुथि दंमोन देरसिनखौ मानिनायनि बेफोर थायोमोन दा बे जिनिसा दाबो दङ होम्बाबो खुब जायगा जायगा खम जानानै फैबाय दा जोंहा खालि जानाय लोंनाय आरो रंजानाय बांजानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो कि जायखिजाया बे रंजालि बैसागुनि बाथ्रा जाहैबाय बिदिनो जों दा दमासि समावबो दमासिखौ फालियो बिदिनो दमासि समाव जानाय लोंनाय फिथा सौराय बायदिसिना जायो जानाय लोंनाय आरो बिदिनो जौ बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो लोंनांगौ होननानै सानथाराब्लाबो बेफोर बोथोरफ्राव जों लोंनाय जायो दा दमासियाबो मोनसे जानाय लोंनाय फिथा बेदर आखाइनि जानाय लोंनायनि सम आरो बेखौ जों बर'फ्रा दा मोजाङै फालियो आरो कि किन्तु दा अबसयस्से बेफोर फालिनायनि गेजेराव बांसिन ओरैनो साज्रां जां जों नुनो मोनो किन्तु असमियाफ्रा जोंनि साखाथियाव थानाय असमियाफ्रा बेफोरखौ थिक नियमफोरनि गेजेरजों थिक रोखोम फालिनानै दमासिनि जायनाकि दमाहि माग बिहु बेफोरखौ मोजां मोजां फालिनायखौ जों नुसिननो मोननाय जायो बिसोरनि गेजेराव दा आब्रुथिया दंसिनो बायदि मोनो आरो नेमखान्थिफोरा दंसिनो बायदि मोनो बे बिदि होननानै जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेरावबो गुबुन दिस्ट्रिकफ्राव गुबुन जायगाफ्राव जे जायनाकि बिहु माग बिहु बेफोरनि नेमखान्थिखौ लानानै फालिनाया दङ दाबो किन्तु आङो जोंनि दिस्ट्रिकावल' बेफोर जिनिसखौ खम जालांनाय बायदि मोन्दों आरोखि दा बेजोंनो जों नैबेहाय होनो माखासे जोंहा दैजिं फेस्टिभेलनि खोथा बे गोदानै फैनाय मोनसे कन्सेप्त जाहैबाय जे बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनसे रंजाथाय मोनसे फोरबो होननांगौ जाहैबाय बेबो जे बे बि टि सि गर्मेननि जायनाकि माने अनसुंथाय बेनि गेजेरजों जोंहा बे माबायावहाय बङाइगावनि सेरावहाय रौमारि सेरावहाय बे दैजिं फेस्टिभेलखौ खालामनाय बा फेस्टिभेल टेस्टिभेल खालामबोनाय जों नुनो मोन्दों अबयस्से दाखालिसो अबयस्से जों खालामनाय नुवासैब्लाबो जों आगोलनि बोसोरफ्राव बेखौ खुब गाजा गोमजायै खालायनो मोन्दोंमोन बर'नि जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो रोखोमनि जिनिसफ्रा बेहाय बेरखांजोबदोंमोन आरो बेहाय कमारसियेलिबो माखासे गैजायि बर'फ्रा माने मोनसे समनि थाखाय बाहाय माने इनकाम खालामनायनि सर्सखौ मोननो थांदोंमोन दा दैजिं फेस्टिभेला जोंनि बर'नि गासै माबाया बावहाय हाबनानै थाजोबाखैब्लाबो जे बर'फ्राबो जे बे रोखोमनि मोनसे फेस्टिभेल खालामनानै गावखौ बुहुमनि गेजेराव देखायनो नाजानाय मोनसे सेस्टा नाजानाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदि फालिनो हानाया गाहाम होननानै आं ब्यकतिगत'भाबे आं सानो आरोकि दा बेफोरबायदि गोबां माबाफोरनि गेजेराव आरो जोंहानि बोसोराव फालिनायफोरनि गेजेराव दं जाहा माबाया जे जोङो मा होनना बुङो बेखौ बे बे माबायावहाय आं बेखौ बावबाय आङो जोंहा बोसोरै बोसोरै फालिलांग्रा माखासे दङ बिदिनो लक्षी फुजा लक्षी फुजाजों माबा खालामो लक्षी फुजानि समाव जों लक्षी बिमाखौ सिबियो बर'फोरनि जायनाकि गोरों गोरा जाहा बर' न'खरफोरनि गेजेरजोंनो जोङो सिबियो आरो बे लक्षी फुजाखौ फुजिनाय सिबिनायावहाय दासिमबो गोख्रोङैनो दं आरो बे गोख्रोङै थाबाय थानांगोन आरो बे जाहैबाय जोंनि थाखाय खुब गोनां आरो कि बेयो दा बेबायदि माखासे फुजाफोरखौबो जों फालिबोयो फालिबोनानै जोङो जों जोंखौनो गोजोननाय मोनो आरो जों जोंनिया माखासे हारिनि नेमखान्थिखौ लाखिनो हानाय बायदि मोनो आरो जों बेखौ लाखिनाया जोंनि दायत्य' आरो जों बेखौ बिदिनो फालिनांगोन आरो लाखिनांगोन